देखु चापा कलसँ नीक तऽ होइत छै नले लेकिन नलमे की टाइम टाइमसँ पानि अबैत छै हमेशा नहि अबैत छै एहि लेल ने हमरा सभके लिअऽ चापा कल भी ठीक हइ आओर नल भी ठीक हइ आओर हम सभ नल हइ तऽ नलसँ आदमी ओ चालू करि देलक कल चलाबैके नहि पड़लक सुविधा रहैत छै लेकिन ओ तऽ टाइम टाइमसँ अबैत छै हमेशा तऽ ओ अबैत छै नहि आ चापा कले तऽ हमेशा काम देै छै ओ अपन हाथके काम हमेशा दै छै से बात हइ ठीक हइ सभ दुन्नू ठीके है लेकिन ई हइ कि अपन अहाँ चापा कल हमेशा साथ दै छै नल हइ तऽ कभी कभी से बात छै